ہلو سلام علیکم جی میں نوشین بول رہی ہوں

اب میں دہلی سے ہوں پھر اور فر ہم سپول ضلع گھومنے آئے ہوں تو سپول ضلع تو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی شاندار ہے اور گھومنے کے لیے بھی ہے سر ہمیں تھوری سی جانکاری سہرسہ جلعے کے بارے میں لینی چاہ لینی تھی جی سہرسہ تو آئے ہوئے ہیں سہرسہ کی کچھ کانونی کاروائی کی جانکاری لینی تھی ہمیں جی نہیں یہ ایسا ہمیں پتہ چلا ہے کہ سہرسہ ضلع سے کچھ زیادہ سپول ضلع اچھا ہے وہاں کی ویوستھا بھی بہت اچھی ہے تو تھوڑی سی کچھ نئے آدمی ہونے کی وجہ سے نیا کوئی پرابلم کا سامنا نہ ہو تو جو آپ تھوڑا سا بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتی ہمیں جی

نہیں نہیں میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے سپول جلع میں پولیس تھانہ ہے بہت ایسے پولیس کا رو لائن ہے تو وہاں پہ تو ساری سویدھائیں دیکھنے کو مل گئی ہے ایسے ہی کچھ ایسی جانکاری پولیس کو لے کر آپ بتاتے جس سے کہ ہمیں کوئی سمسیا ہوتی کوئی سامنا کرنا پرتا تو ہم آسانی سے کر پاتیں نہیں پتہ نہیں ہے پتہ رہتا ہے تب تو آپ سے کیوں ہم پوچھتے پتہ نہیں ہے تبھی نا آپ سے ہم جی جی جی ٹھیک ہے تو آپ ہمیں اسی اسی نمبر پہ واٹس ایپ پہ سارا ڈیٹیل بھیج دیتے تو ہم آپ سے فر بعد میں جانکاری جو بھی تھی تو ہم بعد میں لے لیتے جی جی بہت شکریہ آپ کھا